सारे कोला पैह्ले मेरे घरै आह्ले जिनें मिगी जनम दित्ते दा पाली पोसियै एड्डा बड्डा कीते दा ठीक ऐ मेरे आस्तै सारे कोला सारे कोला पैह्ले मेरे मां बब्ब ओह्दे बाद च न मेरे आस्तै मेरे भैन भ्राऽ कि अस जे जे मेरे अपने भैन भ्राऽ कन्नै अस बड़ा प्यार करने आं कट्ठे रौह्न्ने आं कोई अस लड़ने लुड़ने नि आं जियां अज्जकल भैन भ्राऽ लड़दे न जां इ'यां अस लड़ने लुड़ने नि आं ठीक ऐ ओह्दे बाद ओह्दे बाद च दूआ नंबर आई गे मेरे सौह्रियै जिन्दे घर में ब्याइयै आई दी आं ओह् बी मेरे आस्तै इम्पोर्टेन्ट न उब्बी ठीक न मेरे आस्तै मि अजें दिन तक कुछ नि आखेआ उ'नें ना आखदे मेरे सस्स सौह्रा बड़े चंगे न मेरे महाराज न उब्बी मेरे आस्तै बड़े चंगे न ओह् बड़ा कम्म करियै असेंगी बी दिखदे न जां साढ़ा ध्यान रखदे न अस मतलब मै जियां पिच्छे रौंह्दी ही उ'आं गै अग्गें रौह्नी आं कोई ना मेरी सस्स आखदी किश मिगी ना मेरे सौह्रा आखदे ना कोई बी मिगी किश नि आखदा ऐ बाकी घर ते अपने घर जियां बी कम्म होंदा जो बी होन्दा सारा किश करनी ऐ कोई बी किश नि आखदा ऐ मिगी मेरे देर न देर ननान उब्बी किश नि आखदे हैन उब्बी ठीक न मेरे आस्तै सारे ठीक न मेरे आस्तै में अपने मतलब कि सौह्रिये च बी ठीक ऐ जियां में पिच्छे रौंह्दी ही उ'आं में अग्गें रौह्नी मी कोई प्राब्लम नि ऐ